हम तऽ अपन पहिलुक फोन जिओ फोन लेलहुँ रहए ठीक ओकर बाद फेर ओहिसँ मेन पढ़ाइए करैत रही पहिले नॉर्मल बातचीत होइत रहै सभसँ घरमे परिवारसँ ओहि टाइममे दूर रही तऽ जिओ फोन मजबूरीमे लेलहुँ रहए फेर ओकर बाद पढ़ि लिखिके एलहुँ गाँव तऽ फेर स्मार्ट फोन पर भी ओहि टाइम रहै स्मार्ट फोनके चलन बेसी भए गेल रहै ताहि दुआरे स्मार्ट फोन लेलहुँ फेर ओकर बाद स्मार्ट फोनसभ खराब होइत गेलै फेर नया नया आबैत गेलै तऽ ई दोसर तेसर स्मार्ट फोन छै